ہاں اس علاقے میں بہت سارے جرائم ہوتے ہیں جیسے غیرقانونی قتل جبراً وصولی اس کی وجہ یہاں کی الٹریسی یا ناخواندگی ہے اور تھوڑے شہر تھوڑا مسائل روزگار کے بھی ہیں جو حکومت کو حل کرنا چاہیے اور سماجی طور پر لوگوں کو اس میں آگے آنا چاہیے